ہاں میں ایک شاعر کو جانتی ہوں علامہ اقبال اس نے بہت ساری اردو میں شاعری لکھی ہے یہ بہت سارے شاعر ہیں بہت اچھی اچھی شعر ہے غزلیں بھی لکھتے ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں اور یہ بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں بہت اچھے لکھتے ہیں اور ان کی نا ان کی قبر نہ ہندوستان ہندوستان میں ہے اور جب نا ہندوستان اور پاکستان میں الگ ہو گیا تھا تب یہ ہندوستان میں جا کے بس گئے تھے بس گئے تھے اور پھر ان کے ابھی بھی غزل ابھی بھی شاعری شاید جاری ہے انہیں سب پڑھتے ہیں ہم بھی لوگ پڑھتے ہیں ان کے شاعری بہت اچھے ہے جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور سارے جہاں سے اچھا یہ بھی انہیں کی لکھی ہے یہ بہت اچھے سیئر شاعر تھے اور یہ بہت اچھے شعر لکھتے تھے اور اسے ہم اپنے موائل میں ہو یا ٹی وی پہ ہو ان کی شعر پڑھتے تھے دیکھتے تھے ان کی کہانیاں پڑھتے تھے ان کے بارے میں جانتے تھے اور ان کا ہر ایک چیز جانتے ان کے ہر ایک شعر شاعری پڑھتے تھے ان کی شاعری بہت اچھی ہوتی تھی اچھی ہوتی تھی اور میں ان کی شاعری کو بہت پسند بھی کرتی تھی کیونکہ یہ لکھتا ہی اتنا اچھا تھا اور یہ بہت بڑے شاعر تھے اور یہ لکھنے میں بھی بہت اچھے تھے اور شاعری بھی بہت اچھی تھی ان کی شاعری سب پڑھتے تھے اور سب کو پسند بھی آتا تھا اور ہم بھی لوگ پڑھتے تھے مجھے ابھی بھی پڑھتے ہیں اور اچھی لگتی ہے